ہندوستان میں سرکردہ سیاسی جماعتیں بہت جگہوں جگہوں پہ جماعتیں جاتی ہیں جیسے حضرت گنج مولوی گنج ان میں سے ہر ایک ان کی موٹو اور ان کی سرکردہ شخصیت بڑے سے بڑے ناظم حضرت مولانا بلال صاحب ہے ان کے بعد حضرت جی ہے حضرت سعد صاحب ہے جنہوں نے بہت سلمان صاحب جنہوں نے اجتماعی جماعت کو پھیلانے کے لیے بہت سی محنتیں کی ہیں